गोदान फालांगि जागायजेननो जोंनो बयनोबो रां आनो नांखागौ जायो बे फार्सट आव आरो पर इगजामफोल होननो थाङोबा आचार आचार बानायनो सानोबा जोङो फार्सट आव माखासे जेनेबा मेचिनारि जेनेबा बे आचारखौ मिक्स खालामनो बेफोरखौ बेफोर बुसथुखौ जों बायनांगौ जायो आरो आरो बेनि सायाव जोङो मोनसे जोङो मोनसे रूम लानांगोन जेराव जोङो एलेकट्रिचिटिबो थानांगोन जेन बे आचारफ्रा सेवयै सेवयैनि थाखाय आरो बे आचारखौ मोननो थाखायबो जोङो बे फिथाइ जे फिथाइनिफ्राय जों बानायगोन बे आ बे फिथाइखौबो जों सम सम बुथुमनांगोन बेफोरनि थाखाय बो जोङो माखासे मानसिबो दोननांगोन किजों सासे मानसियानो थ' बिखौ हाया ओंखायनो बे बेनि थाखायबो वारकारस नांगोन जों बेफोरनि थाखाय रांखान्थिया गोनांथि जायो आरो आरो